हांव लोलयां रावतां आनी मोपा विमानतळ्या वयल्यान म्हाका आयज रातीन एकाक विमान आसा तेन्ना म्हाका थंय अकरांक पावपाक जाय समज तुमची कॅब किंवां ऑटो कार आसतली आसत जाल्यार म्हाका ह्या फोन नंबराचेर कोल करात आनी हांव तितल्या टायमार म्हज्या बस स्टोपार रावतां